हलो जी आंटी जी हरि ओम अंटी कुझु ता हरि भोजनालय खां ॻाल्हायो था मां कुझु ॾींहं अॻु तव्हां वटि बिरयानी खाइणु आयो हुयमि मूंखे ऐं मुंहिंजे परिवार खे इलाही सुठी लॻी बिरयानी हुअ त हू चवनि पिया की इनखे हिकु दफ़ो घर में बि ठाहे करे ट्राय कयूं कीअं ठहंदी त मां तव्हां खां उन बिरयानी जी रेसिपी ॼाणणु चाहियां थो की कीअं ठहंदी आहे हुअ बिरयानी हुअ इलाही सुठी लॻी असांखे खाधी इलाही सुठी लॻी सॼे परिवार खे जी जी जी जी जी जी अछा अछा जी जी जी जी हा इहो ॻाल्हि त ख़ैर आहे ख़ैर जी जी हा हा हा हा न हिकु दफ़ो जी क्वांटिटी क्वांटिटी त हुंअ जीअं मेहमान ताईं आहियो पोइ त असां तव्हां वटि पुॼी वेंदासीं जीअं कॾहिं कबार घर में ठाहिण जी इछा थी न त लॻंदो आहे हिकु दफ़ो घर में बि ट्राय कयूं हींअर तव्हांजी क्वालिटी इलाही सुठी आहे इन्ही करे त मां असां वटि जेको मिजमान ईंदो आहे उनखे असां तव्हांजी बिरयानी खवाईंदा आहियूं त हू चवंदा आहिनि की इलाही बढ़िया रेसिपी ठही खाधी आहे असां त अछा अछा वधीक दफ़ा अचऊं त असांखे कुझु डिस्काउंट मिलंदो जीअं त तव्हां शेयर न कंदव

जी जी अछा मतिलबु इहो इहा फ़ेसिलिटी मिली सघंदी आहे वधीक दफ़ा अचऊं त उनते कुझु डिस्काउंट वधीक मिली वेंदो असांखे पोइ उनते हा न

जी जी जी जी हूं हूं हूं जी जी

ठीकु आहे आंटी ठीकु आहे सुठी ॻाल्हि आहे ठीकु आहे ॻाल्हि

जी जी बिल्कुलु पुॼऊं था पोइ जल्दी खां जल्दी पुॼंदासीं ठीकु आहे हरि ओम जय झूलेलाल